आं बायजोआव हटेल एबा धाबा फोराव जानानै जोबोद मोजां मोनो बायजोनि हटेल नि म'म' चावमिन फ्राइद राइस बेफोरबादिखौ बांद्राय जानाय जायो फासफुद जानानै जोबोद मोजां मोनो आरो बिदिनो बांसिनानो जेब्ला बेलासे बेलासे जायो अब्ला जों बायजोआव जानो ओंखारो म'म' चावमिन चिकेन पक'रा बेफोरबायदिखौ गोबां जानाय जायो जोङो बिदिनो हटेल आव संनाय अनलाजों दाउ नारजि अमा ओमफ्राय नारजि अमा बेफोरबायदि हटेलनि ओंख्रिफ्रा जोबोद गोथाव जायो ओंखायनो हटेल धाबा फोरनि ओंख्रिखौ जानानै जोबोद मोजां मोनो